औ आङो बेयो बिबार बिफांखौ मोजां मोननानै गायो आङो नार्सारिनिफ्रायबो एसे लाबोनानै मोजां मोननायखिनिखौ लाबोनानै गायनाय जायो ओमफ्राय मानसिफोरनिफ्रायबो आङो जायनाव थाङो बेहाय बिबारखौ मोजां नुयोब्ला मोजां मोननाय दालायफोरखौ लाबोनानै बिदिनो गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो सब समय फुजा होनानै थाग्रा नालाय जोंनो बिबारा सब समय गोनां जायो फुंनि समाव ओमफ्राय बिदिनो सोरबाफोर लांनो फैब्ला आं खानानै हरो बिदिनो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव बिबारफ्रा थाबाय थाया नालाय ओमफ्राय आंनाव सब समाय मोनो हिसाबै मानसिफ्रा गामिनिया जाय फुजा होग्रा न'खर बिसोर लांफैयो आरो ओमफ्राय आं हरो ओमफ्राय बिदिनो गलाब जबा बायदिसिना बिबारखौ आङो साजायनानै लायो आरो न'खर फारसे ओमफ्रायहाय बे बिबारखौ आङो बै लोखि फुजा समाव आङो खनसे बोसोराव खनसे बे बिबारखौ आङो टाउनाव लांनानै फानहैनाय जायो आरो बिदिनो मोनो एखमबा आठस'सो ओमफ्राय बिदिनो हाजारफा गाहाम थाहैयो आरो बे बिबारा फदुम फुल गलाब जबा बायदिसिना अनेख रंनि गेन्दा फुल बायदिसिना बिबारखौ आङो लांनानै फानहैयो आरो बे लोखि फुजा समाव ओमफ्राय बिबारनि माबाया बेनो ओमफ्राय बे आङो फिथाय सामथाय गायो थाइजौ खान्थाल बेखौबो बाजारनिफ्राय नार्सारिनिफ्राय एसे लाबोनाय जायो मोजां मोजां थाइजौ बिदिनो लाबोनानै गायफैनाय जायो ओमफ्राय खान्थाल ओमफ्राय बिदिनो आं जायखि जाथि खुरमा फैया मानो हाननानै हरो खाथि खालानि मानसिनो जानो राननानै हरो आरो जानानै आग्लायनायफोरखौ बिदिनो बाजाराव एसे एनै लांनानै फानहैनाय जायो आरो दा सोलाय सोल' खरस खालामलायनांगौ नालाय बेखौ लांनानै फानहैनाय जायो आरो फिथाय सामथायखौ ओमफ्रायथ' फिथाय सामथाय बे माबा बिबारनि सोमोन्दै आङो बेखिनिखौनो रायज्लायनानै आङो फोजोबनाय जाबाय बाखिखिनियाथ' बिदिनो बर'नि मैगं थाइगं दैज्लां समाव जोगोनार खुम्ब्रा बायदिसिना बिदिनो मावो आबाद खिथि बेफोरखौबो बाजाराव लांनानै फानहैनाय जायो बाजाराव लांनानै बिदिनो फानबाय सोलायनानै जानांगौ जानानै फैयो आरो एखनब्ला थाखा फैसाया बिदिनो फिसा फिसौनोबो नांगौ जायो नालाय फरायनायनि थाखाय आरो दस्रा खामानिनि थाखाय नांगौ जायो दा बेफोराव सोलायनो मोनो आरो फिथाय सामथाय सोलायनानै गायब्ला एसे फाननानै थाखा फैसाया फैयो दा बेखौ नायो आरो दा बेनो आंनि माबाया फिथाय सामथाय थाइजौ खान्थाल गायनानै एसे सोलायनानै मोनबाय थाखा फैसा जाथि खुरमानो बिदिनो जायखि फैया हरबाय आरो खाथि खालानि मानसि लांनानै जाहैयो बेनो बिदिनो राननानै जालायनांगौ जायो आरो फाला बदल गासिबो दा आंनि बुंनांगौ माबाया बेनो बिबार गायनाय आरो बे मैगं थाइगंनि एसे गायनाय बेफोरखौनो आङो गासै होनजोबला सारमोन दा बेखौनो होननानै आं फोजोबनाय जानोसै आरो